समयसँ पहिले अभी हम देखै छियै पहिलेके समयके लोकसभकेँ पहिले हमर दादा एवम हमर दादीसभ कहैत रहै कि आब तऽ समय बहुत बदलि गेलहु आबके समयकेँ देखै छियै पहिलुका समयकेँ कहै छलै पहिले तऽ चिट्ठी चलैत रहै तकर बाद तऽ पहिले पोस्ट द्वारा लोककेँ भेजैत रहय तकर बाद पोस्ट द्वारा आबैत रहै ओहिमे समय लागि जाइत रहै किछो लोककेँ घटना होइत रहै तऽ ओ चिट्ठी भेजैत रहै कोनो घटना नहि होइत रहय तकर बाद लोक चिट्ठी भेजैत रहै तकर बाद लोक जानैत रहय की ई घटना हमरा घरमे भए गेल ऐँ बहुत दिन लागि जाइत रहय आबके आबके भए गेलै कि जमाना कि आब तऽ लोक डायरेक्ट नहि चिट्ठी भेजैत छै ने पोस्ट भेजैत छै ने किछु भेजै छै आब तऽ कॉलिंग जमाना भए गेलै आब ऑनलाइन जमाना भए गेलै डायरेक्ट फोन करैत छै कि हमरा घरमे ई भए गेलहु ई भए गेलहु तू आबि जो मतलब आ एको सेकेण्ड नहि लागैत छै बतबैमे तऽ आब देखियौ कतेक लोक एक्टिव भेलए आब ई लोक पहिले आब ई जमानामे ई होइत रहै आब पहिले ई होइत रहै कि चिट्ठी पोस्टके द्वारा भेजै रहै आबके जमानामे एक्के मिनटमे फोन आबि जाय फेरसँ आब बदलल जे जमाना लोककेँ फोनोसँ जल्दी किछु होइ लागतै तकर बादसँ पहिले उनैस सए अठासी सभमे पोस्ट आबैत रहै फेर दू हजारमे कॉल आबि गेलै तकर बाद आब दू हजार पची पचास तकमे दोसर कोनो चीज आबि जेतै मतलब बहुत बदलय लागलैए हमर भारत बहुत चीज एक्टिव भेलए